मुंहिंजी सभिनी खां वॾी ताक़त मुख़िंजो परिवार आहे मुंहिंजो माउ पीउ मुंहिंजो वॾो भाउ ऐं हिननि जो आशीर्वाद हिननि जो आशीर्वाद अगरि मूंसां गॾु आहे त मां दुनिया में काई बि शइ पाए थो सघां जंहिंजी मां चाहु रखां थो कहिड़ी बि शइ कहिड़ी बि मंज़िल हुजे अगरि मुंहिंजे माउ पीउ जो आशीर्वाद मूंसां गॾु आहे त उहो सोने ते सुहागो आहे जंहिं अगरि मूंसां गॾु हू मूंसां गॾु आहिनि त उनखां वॾी ॻाल्हि त मुंहिंजे लाइ काई थी न थी सघे छाकाणि त माउ पीउ जो पहलो प्यारु परिवार जो साथ इहो ॾाढो ज़रूरी आहे अॼुकल्ह जे ज़माने में जीअण लाइ ऐं मुंहिंजी कमज़ोरी कमज़ोरी मुंहिंजी आहे मां माण्हुनि ते ॾाढी जल्दी भरोसो करे वठंदो आहियां इन्हीअ करे माण्हू घणेई दफ़ो कंहिं कंहिं ॻाल्हि में मुंहिंजो फ़ाइदो बि खणी वठंदा आहिनि ऐं कोई थींदो आहे कि पोइ मतलबी बनत अची वेंदो आहे दोस्तनि में ईअं थींदो आहे घणेई द दोस्त मुंहिंजो फ़ाइदो वठंदा आहिनि हाणे हिनखे भोलोपन वञे या जल्दी भरोसो करणु चयो वञे